مجھے فوٹو گرافی كافی پسند ہے میں اكثر فوٹو گرافی كرتا رہتا ہوں فوٹو گرافر اور فوٹو گرافی كا جو رشتہ ہوتا ہے وہ كافی خاص ہوتا ہے كچھ فوٹو گرافی ایسی ہوتی ہے جو كافی اہم ہو جاتی ہیں ایک فوٹو گرافر كے لیے اُس كا ماسٹر وہ ماسٹر پیس ہوتا ہے ایسے ہی ایک مِثال كے طور پر ایک فوٹو گرافی ہے جس میں ایک چڑیا پانی میں جیسے ہی چونچ ڈالتی ہے ویسے ہی وہ فوٹو كلک كر لی جاتی ہے اور یہ فوٹو كافی ایک فوٹو گرافر كے لیے كافی چیلنجنگ ہوتی ہے اُس كو كئی شوٹس لینے پڑتے ہیں اُس موقعے كی تلاش میں رہنا ہوتا ہے كہ كس ٹائم پہ وہ موقع آئے اور وہ ایسی فوٹو گرافی كو انجام دے سكے